गर्मी महीना में से बहुत गर्मी आता है बिजली जब कट जाता है तो बहुत गर्मी होता है आदमी परेशान रहता है ग अथी बिजली कटने से सब लोग हल्ला करने लगता है बहुत व्याकुल हो जाता है जाड़ा में अथी सावन महीना में वर्षा आता है तो दहर आ जाता है तो बिजली कट जाता है तो कीड़ा मकोड़ा सब हो जाता है तो बिजली बरता है तो सब कोई देख कर चलता है दहर आ जाता है तो कोई बहुत बहुत लोग गिरियो जाता है पिरियो जाता है डूबियो जाता है व्याकुल रहता है बिजली कटने से बहुत व्याकुल रहता है सावन महीना में दहर आता है तो बहुत व्याकुल रहता है आदमी कीड़ा मकोड़ा दाहर में आता है तो बहुत व्याकुल रहता है अथी देखिए जो बिजली जब कट जाता है तो कुल बहुत लोग गिर जाता है डूब जाता है पिछड़ कर गिर जाते हैं अथी सावन महीना में सावन महीना में तो वही देखिए जे केना चलेगा सभी लोग व्याकुल है